दोरोङारि महरै लेखा बिलाइ नायाव लेखायाव मोजां मोननो आरो बे लेथनायाव गोदोनिफ्रायनो कागस कलम जों औवा निफ्राय बानायनानै बेहाय लिरबोदों गोदो दोरोङारि समनिफ्रायनो दा लेफथफ जों लिरनायाव बारा गोबाव जायाखै बावयैसो बावयैसो सिगां सो फैदों आरो बे लिरनायाव मोजां जानाय जायो दा आथिखालनि थेकन'लजि नि मुगानि गेजेरजों लेफथफ आव लिरनायाव बांसिन सिफिद आरियो गोख्रै जायो आरो बे गोख्रै जानायनि गेजेरजों समखौ जों थि खालामनो हायो आरो मेनेजमेनथ खालामनो हायो जेराव गोदो दोरोङारि महरै रेबगं जों लेखा बिलाइ लिरनाय समाव गोदोहाय बाइ फसथ खालामनानै लाइजाम हरनाय जायोमोन आरे बे लाइजाम हरनायनि गेजेरजों गोबाव सम लानांगौ जायो आरो बे लाइजाम हरनायाव खमैबाबो बेनिफ्राय गुवाहाथि सिम क'क्राझार निफ्राय गुवाहाथि सिम थांनोबा सानथाम सानब्रै नांगौ जायो मोन नाथाय आथिखाल लेफथफ थाइफ खालामनायनि जों लाइजाम हरेबा दिनै से से मिनिट नि गेजेरावनो इमेल जों दैथाय हरनो हायो आरो बे दैथाय हरनाय गेजेरजों समखौ जों थाबैनो सेब खालामनो हायो जायनि गेजेरजों थाब थेखन'लजि मुगा आवगायदों आरो गोख्रै खारदिंनो हानाय जादों आरो सोलोंथाय नि फारसे थाब दावगानो हादों दोरोङारि लेखा बिलाइआव मोनफ्रोमबो रेबगंनि गेजेरजों आखाइजों लिरनाय आदब जों बेखौ मोजांयै सिनायनो हायो आरो बिखौ दोरोङारि हेनदराइथिंआ माब्रै जादों बेखौबो मोनफ्रोम समावनो जों बिखौ नायदिंनो हायो सिनायनो हायो आरो सोर माब्रै माबादि राइथिं लिरनाया माबादि जादों बेसेबां मोजां जादों बेसेबां गाज्रि जादों बेखौ जों लेखा बिलाइनि रेबगं जों सिनायनो हायो नाथाय लेफथफआव बा मबाइलाव थाइफ खालामनांगौब्ला जों बेखौ सिनायनो हाया बेखौ सोर लिरदों बेखौ माबोरै लिरदों बिनि हेनदराइथिंआ माबादि बेखौबो जों सिनायनो हाया खालि अनलि थाइफ खालामनायनि गेजेरजों जें थाबैनो ख्लियार सिनायनो हायो नाथाय लेखा बिलाइ आव लिरनायाव जों हमदांनो हायो जे सोर माबादि लिरनो हादों बेखौ थाबैनो सिनायनो हायो बिनि गेजेरजों बिनि हेनदराइथिंआ बांसिन मोजां जादों होननानै बुंनो हायो बेखायनो जों दोरोङारि दोरोङारि महरै रोबगं जों लेखा बिलाइआव जों मोजाङै सिनायनो हायो लिरनायाव आरो नाथाय आथिखालनि थेखन'लजि मुगानि गेजेरजों मबाइल आव थाइफ खालामनो बांसिन सोलिगासिनो दङ जेराव लेखा बिलाइआव लिरनाय रेबगनआ एसे खमायै दं जेराव बांसिनानो आथिखालनि मुगायाव मदार्न थेखन'लजि बा साइनथिफिखेलि थेखन'लजि जों दावगानायनि सम सफैदों आर मोमफ्रोम सम जोंनो थाइमजों सुनानै खानाय जादों बेखायनो आरो दोरोङारि रेबगं लेखा बिलाइ लिरनायनि ख्रुइ मबेलआव बा लेफथफआव थाइफ खालाम नाया बांसिन नुनो मोनदों आरो बे सोलायनायखौ जों दासिम नुनो मोनदों